گلے کی خراش کے لیے گھریلو علاج لہسن کھایا جاتا ہے لوگ گلے کی خراش صحیح کرنے کے لیے گرم پانی پیتے ہیں دودھ ہلدی پیتے ہیں گلے کی خراش زیادہ تر گیت گانا اور نعت گانے سے ہوتا ہے اگر ان سب چیز سے بھی ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں گلے کی خراش سے آواز اچھی نہیں لگتی ہے آواز خراب ہو جاتی ہے گلے کی خراش کے لیے لوگ بہت سارے گھریلو علاج کرتے ہیں لہسن کھاتے ہیں دودھ ہلدی پیتے ہیں گلے کی خراش زیادہ ٹھنڈے پانی پینے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے آئس کریم کھانے سے ہوتا ہے زیادہ تر ٹھنڈا چیز کھانے سے گلے کا خراش ہوتا ہے بہت سارے گھریلو علاج ہیں جن سے لوگ گلے خراش صحیح کرتے ہیں